आं खेराइ फोरबोआवबो जोङो फालिनायाव बुरि बोरायफोरखौबो मान बाउओ आरो खुलुमोबो आरो बेनिफ्राय जोङो मिथिं दावथिंफ्रावबो जों गिदिरफोरखौ जों माव मान बाउओ आर'नाइजों बिनिफ्राय आरोबाव माबाफोर जायो जाबावोबा

फांसनफोर जायोब्ला बेबायदिनो गिदिरफोरखौ मानबाउनाय जायो नाथाय आरोबाव जोंनि बे बर' भासाखौ जोङो बुंनानै बे गथ'फोर गथ' फिसाफोरखौबाबो जोङो बे माबानिफ्राय जोङो हारिमु नि फारसे खिन्थानानै जोङो मोनसे फालिनाय जायो बर' हारिखौ खौसेयै गामि आरो सैद'था गामिजों जोङो बेफोरखौ जोङो फांसन खुंनाय जायो आरो फालिनाय जायो बैसागु फोरबोआव